मिगी पंजाबी मूवियां बड़ी शैल लगदियां ओह्दै बिच्च पंजाबी डायलॉग होंदे नै ओह् बड़े शैल लगदे नै ओह् मतलव कि इन्ना मौजू पांदे नै लोगां गी हसांदे नै अस इक दिखचे ओह् अस फैमली दे बिच्च बैठिये मूवी दिक्खी सकने आं असैं मूवी ओह् बड़ी शैल लगदी ऐ अस उस मूवी गी दिखचे नी ते बड़ा मजा आंदा उस मूवी च इंट्रटेनमैंट बड़ा मजाक बड़ा ओह् मूवी मतलव कि इक स्टोरी ऐ इक ब्याह् करांदा मुड़ा दो दो ब्याह् होई जंदे ओह्दे ठीक ऐ निं ओह् तां बी अपने मतलव कि ओह्दा दोस्त गै होंदा इक दुऐ कन्नै लाड़ी ओह् बटाई लैंदे ते ओह्दा प्यो बी होंदा ओह्दा प्यो होंदा ओह्दी मां निं होंदी उंदे घर इक कम्म आह्ली रौंह्दी ते प्यो दा चक्कर ओह्दा कम्म आह्ली कन्नै चलदा ते लाड़ियां उंदियां बटोई जंदियां ते इक ओह्दा दुआ मुड़ा हा ते ओह्दी लाड़ी ऐही ते इनें दोनें पता लग्गियां ओह् रौला पांदे ते भापा मम्मी मेरी मर गी ते तूं दुजी लाड़ी लै के घूम रेआं एद्दां दी स्टोरी ऐ बड़ी मजे आह्ली फिल्म ऐ मतलव कि जिद्दां कि ओह् कैंह्दा कि टिल्लो नै काला कोट ऐमे निं पाया कैंदा किद्दां पाया फिर कैंदा रफू करा के पाया कदे कैंदा टिल्लो नै काला कोट ऐमें निं पाया कैंदा किद्दां पाया कैंदा प्रैस करा के पाया बस इद्दां दी क्हानी ऐ थोह्ड़ी दे बड़ी एंट्रटेनमैंट स्टोरियां न बिच्च कि जेह्ड़ियां लोगां गी पसंद आंदियां नै ठीक ऐ